आथिखालाव गथ'फोरा गेलेग्रा गोदान गेलेमुफोरा जाबाय जेरैबायदि अनलाइन मबाइलाव गेलेनाय जेरै पाबजि फ्रिफायार लुड' आरो गोबां रोखोमनि अनलाइन बायदि बायदि गेमफोर गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बिदिनो बाजार मारकेटफ्राव थांनानै बिसोरनि थाखाय गेलेग्रा गोबां रोखोमनि आलादा आलादा गेलेग्राफोर पार्कफोराव गेलेग्राफोर गोबां रोखोमनि गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि बिसोरो मबाइलाव अनलाइन गेम गेलेयो बिसोरो पाबजि फ्रिफायार बेफोरखौ बांसिन इउज खालामनाय आथिखालनि गथ'फोरखौ जों नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि गेमखौ जों गोदो गेलेनो मोनामोन आरो गोदोनि गथ'फोरा बेफोरनिफ्राय गोबां आलादा रोखोमनि गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनबोदों गोदोनि दिनाव गथ'फोरा गामियारि गथ'फोरा गामियाव जेरैबायदि काबाडि खै बाथा गेलेनाय फुटबल गेलेनाय खुवाबाटाम बायदि बायदि रोखोमनि गेम गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बिसोरनि गेलेनायफोरा गामियारि लोगोफोरजों ज' ज' गेलेनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गथ'फोरा बेफोरनि सोलायै गोबां आलादा आलादा जेरै अनलाइन गेम पाबजि फ्रिफायार लुड' बेफोरबायदि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि अनलाइन गेम गेलेनाया देहानि थाखाय खहाबो होनना बुंजायो मानो होनोब्ला बेफोर गेमफोरा जेरैबायदि फरायनायफोरावबो ब्रेइनफोरनि एसे इफेक्ट खालामना होयो मानो होनोबा बेयो फिन जिरायहाबनानै गेलेनाय जायो दलर जिरायनानै जेबो लोरसोर गैयाजासे गेलेनाय जायो अब्ला जोंनि थैनि रोदानि खारसारनायफोरा एसे प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो बेमार आजार जानायनि सुबिदाफोरबो जों नुनो मोनो आथिखालनि गथफोरखौ नाथाय गोदोनि गथ'फोरा बेफोरबायदि गेलेयामोन बिसोरो गामियाव लोगोफोरजों फुटबल गेलेनाय होसोलायनाय गेलेनाय दुगैनाय बादुवा गेलेनाय बेफोरबायदि गेलेनायजों बिसोरनि देहा सोलेरफोरा जेब्लायबो स्ट्रं फिजिकेलि स्ट्रं जानानै थायोमोन आरो बिसोरनियाव बायदि रोखोमनि बेमार आजारफोरा बिसोरखौ नारसिननोबो हायामोन बेफोरनि थाखायनो आथिखालाव अनलाइन गेम गेलेनाय गथ'फोरनि थाखाय एसे देहायारि आंखाल खालामना होयो फिजिकेल आरि स्ट्रं फिजिकेलि स्ट्रं खालामनायखौ एसे होब्थायो जेराव बिसोरो मबाइलजों गेम गेलेयालासे गोबां रोखोमनि खेला गेलेमुफोर गेलेनो हायो जेरैबायदि आथिखालाव गोदानै ओंखारनाय गेम जेरै बेडमिन्ट'न हकि आरो बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो दाबो दं फुटबल बेफोरखौ मोजाङै गेलेयोबा बिसोरनि फिजिकेलि स्ट्रंफोरखौ जों मोजाङै मोजां मोननो हायो फिजिकेलि स्ट्रंफोरा जेबो प्रब्लेम जाया एबा बेमार आजारफोरा नोंखौ नारसिननो हायैबादि जायो बेफोरनि थाखाय जों अनलाइन गेमफोरखौ बांद्राय गोसो होनाङा मानो होनोबा अनलाइन गेम गेलेयोबा गावनि फिजिकेलआ लोरबां जायो देहायारि सांग्रांथि जाया बेफोरखौ जों बयबो मिथिखागौ बेफोरबायदि आंखालखौ गैया खालामनोब्ला जों दानि बांसिन पेरेन्ट्सफोरा इसे दायत' लानांगौ मानो होनोब्ला बिसोरो उन्दै गथ'फोरा दा बुजिस्लाबिआव जेबो मिथिया बिसोरो जेखौ खालामनानै मोजां मोनो बेखौनो खालामबाय थानो सानो एबा खालामफ्लाङो बेनिथाखायनो जोंनि पेरेन्ट्सफ्रा एसे नोजोर लाखियोब्ला गथ'फोरनि सायाव गोबां मोजांथार जायो आरो बिसोरखौ अनलाइन गेमनिफ्राय गोजानाव दोननो हायोब्ला जोंनि गथ'फोरा इयुनाव सानसे साक्सेसफुल जाहैनो हागोन जेरैबायदि गेलेनायनि बेलायाव मोजां रोखोमनि खेलाफोर जेराव गावनि देहानि माइन्दनि जेबो फिजिकेल प्रब्लेम जाया बेफोरबायदिनि थाखाय बिसोरखौ गेलेनो होयोब्ला बेफोरबायदि मोजां खेलाफोर गेलेनो होयोब्ला गथ'फोरा इयुनाव लाइफआव साक्सेसफुल जाहैनो हागोनखौ आं फोथायो बेफोरबायदिनो आथिखालाव गथ'फोरा गेलेग्रा गोदान गेलेमुफोरा बांसिनै बाहायनाया बेफोरनो जेरै पाबजि फ्रिफायार लुड' बेफोरनि अनगायै मबाइल लेजेन्द बायदिसिना गेम अनलाइन गेम अफलाइन गेम बेफोर गेमफोरखौ बांद्राय गेलेनाया मोजां नङा होनानै आं सानो